हमरा सबके धरममे स्वास्थके लिए ध्यान करै लए पड़ै छै ध्यान करैसँ स्वास्थ अच्छा रहै छै की हँ भरि दिन अच्छा लागै छै ध्यान करैसँ दिमाग शान्त रहै छै एकदम शान्ति बनल रहै छै आओर योग भी करैसँ बहुत अच्छा होइ छै योग करैसँ शरीर फ्री रहै छै बहुत हाला सा लागै छै देह की हँ पूरा मन हाला सा है सवेरे सवेरे उठिके सवेरेके हवा लगाबैसँ भी बहुत अच्छा शान्ति प्रदान होइ छै शान्ति प्रदान होइ छै कोइ भी बीमारी जल्दी नहि होइ छै स्वास्थ बहुत अच्छा रहै छै सवेरेके हवामे बहुत अच्छा हवा चलै छै भरि दिन एना लाग बोर महसूस ने होइ छै बहुत अच्छा लागै छै